दा मोसानाय ओंथि मोसानाय ओंथि खौथ' आङो दा बेखेवनो सानदों आरो नोंथांमोननि सिगांआव आङो नुनो मोनदों बे जोंनि गामि ओनसोलाव नैबे जोंनि बे क'क्राझार दिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि बे गामि हलायजरा गामियाव जेखुनु जाया मानो मोसानाय रंजानाय आरो दिनै फांसन फ्राव मोसानाय बा मोनसे कनफारेन्स मिथिं फांसन फ्राव मोसानाय जोंनि गोसोआ बयबो खुसि जायो रंजाखांङो मोसानायखौ जोङो बयबो मोजां मोनो गोसोखौ गोजाननाय फैयो बोसोन मोसानायाबो मोनसे बिराथ जौगाखांनाय दिनै गामिनि बेनि थाखाय जों बयबो मोसानाय रंजानायखौ मोजां मोनो आरो दिनै बागुरुमबा मोसानाय आरो दिनै खेला दुला दिनै स्कुल फ्राव गथ'फ्रा मोसानाय फांसनाव आरो खेला गेलेनाय खाबादि खेला आरो बिदिनो गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो बिराथ मोजां मोनो बे गामिनि फारसे बुहुथ देभलफ नि थाखाय जोङो बयबो गोसोआ रंजाखाङो बेफोर मोसानाय आरो रंजानाय आरो दिनै बिमा बिफाया गोसोखौ फिसाफोरनि थाखाय सान्थि मोनो आरो दिनै मोसानायाबो मोनसे जोंनि बर हारिनि थाखाय बर देभलफ लाबोयो आरो गामिनि बयबो जोङो मोजाङै नो रंजानाय खौ बयबो मोजां मोनो आरो बयबो गाव गाव फिसाखौ जौगालांनायनि थाखाय मोसानायजों लोगोसे फरायनाय आरो दिनै खेला दुला गेलेनाय बेफोरनो गासिबो जौगानायखौ लाबोयो आरो बर' हारिनि हारिमुआ दा बेनि थाखाय जोङो मोसानाय रंजानायखौ जेब्लाबो अरायबो जोंङो मोसानाय रंजानाय जों लोगोसे बयबो दावगालांनांगोन आरो दावगालांनायनि थाखाय जेरैबो राहा लामा मोनलांगोन खेला दुला मोसानाय रंजानाय आरो दिनै फांसन नाव दिनै मिथिं दावथिं जोंहा मोसानाया देभलफ लाबोयो आरो जों बयबो मोजां मोनो आरो रंजानाय खौ बयबो बिमा बिफाया बो गोजोननाय फैयो फिसाफोरनि थाखाय ओंखायनो नैबे जोंनि बे गामियाव कक्राझार दिस्थ्रिक्ट आव मोसानाय रंजानाय बर' हारिया जेब्लाबो देभलफ जानायनि थाखाय अरायबो जोंङो जौगानायखौ लाबोनांगोन आरो मोसानाय जों लोगोसे रंजानाय जों गासैबो